गोंया म्हणल्यार बेसिला ऑफ बॉम जिजस म्हण आसा ते एक युनॅस्को वल्ड हेरिटेज आसा आनी ते सेंट फ्रांसीस झेवियर आल चर्च आसा आनी मागीर आमगेले मंगेशी टेंपल आसा हें फोंडा आसा आनी हें लॉड आमगे देवा शिवा शिव देवाक हें टॅम्पल आनी आनी हिंगा महाशिवरात्री आनी रथोत्सव म्हण फेश फेस्टिवल हिंगा चलतात मागीर आमगे शांतादुर्गा टॅम्पल आसा कावलेमा आनी हें दुर्गा मांक डॅडिकेटेड आसा आनी हिंगा नवरात्री आनी जत्र उत्सव करतात मागीर आमगेलो चर्च ऑफ आर्ट डेली ऑफ इमॅक्युलेट कन्सेपशन हें पणजे आसा मागीर आनी अशी खूब आसा आमगे गोंयाक जे लोक जे लोक विजीट करतात आनी ट्युरिस्ट बी विजीट करतात